मेरी जेह्ड़ी फेवरट कताब ऐ ओह् में हिंदी च जैदा मतलब रीड करनी होन्नीं जैदा में मिगी जैदा हिंदी पसंद ऐ पढ़ना होर में हिंदी मतलब में हिंदी दी जैदा बुक्कां पसंद करनी होन्नीं जोह्नें गी में पढ़ियै मिगी हर इक मतलब पता लगी जंदा कि केह् ऐ केह् नेईं जि'यां महादेवी वर्मा ने किन्नी कुड़ियें दे बारे च लिखे दा साढ़ी प्रकृति दे बारे च लिखे दा साढ़ी नेचर दे बारे च लिखे दा कि साढ़े कुदरत ने साढ़े ने साढ़े कुदरत च केह् केह् ऐ केह् नेईं ते मिगी जैदा पसंद हिंदी दी बुक लगदी ऐ होर में चाह् सारू सार सारा जैदा में इ'यै पसंद करनीं कि हिंदी दी बुक जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी अच्छी ऐ ओह्दे च रीडिंग करने कन्नै गै मतलब हर इक चीज दा पता लग्गी जंदा ऐ कि एह् ऐ केह् नेईं में मतलब में चाह्न्नी आं कि मिगी ओह् मी हिंदी दी कताबां क्हानियां पढ़ने दा बड़ा अच्छा लगदा ऐ कि हर स्टोरी दा पता लगदा फिर टी बी च जि'यां कि मूवियां लग्गी दियां होंदियां टी बी च फिल्मां लग्गी दियां होंदियां ओह्दे बिच्च बी हिंदी च मतलब फिल्मां औंदियां इन्नियां अच्छियां अच्छियां कि जिल्लै इंटरस्ट बनी जंदा बंदा फिर जिन्न तक्कर खत्म निं ना होए इन्ने तक्कर उस्सी मतलब दिखदे रौंह्दे कि अस कि एह् कदूं मूवी कदूं खत्म होनी कोल्लै नेईं ते मतलब में हिंदी च फिल्मां जेह्ड़ियां ऐ ओह् दिक्खने होन्नें अस ते होर कि असें गी मतलब बुक कताबां हिंदी च रीडिंग करनी जेह्ड़ी ऐ बड़ी पसंद ऐ बुक दा बुक दा जैदा शौंक जैदा इ'यै ऐ कि में क्हानियां पढ़ां क्हानियां पढ़ां होर हर इक मतलब चीज ना समझोई जंदी बिच्च पता लग्गी जंदा कि केह् ऐ केह् नेईं हिंदी च हिंदी च मतलब क्हानियां में जैदा पसंद करनी होन्नीं हिंदी क्योंकि में इक दिन मेरा पेपर हिंदी दा में हिंदी सारा दिन मिगी हिंदी पढ़ने इन्ना मजा आया कि बिच्च क्हानियां इ'यां ऐसियां होंदियां कि इंटरस्ट बनी जंदा कि जिन्ने तक्कर ओह् पूरी खत्म नेईं हो उस्सी पढ़ी पढ़ियै उन्न तक्कर बंदा इ'यां कि सोचदा रौंह्दा कि में उस्सी पूरी पता पूरा पता करी लैं कि आखर इस क्हानी बिच्च केह् ऐ केह् नेईं ते मेरी फेबरट बुक जेह्ड़ी ऐ ओह् जैदा में हिंदी दी पसंद करनी होन्नी हिंदी च पढ़ना जैदा पसंद करनी होन्नीं में होर में कदें कदें में फोन च बी अपनी मतलब कोई हिंदी स्टोरी दिक्खी लैन्नी होन्नीं फोन च हिंदी स्टोरी दिक्खने कन्नै इ'यां कोई जि'यां कि हिंदी च कोई बी स्टोरी दा इंटरस्ट बनदा दिक्खने दा मूवी दा इंटरस्ट बनदा फिर अस ओह् दिखदे होन्नें पूरी दिक्खनें होर मतलब बुक जेह्ड़ी ऐ ओह् असें पढ़नी सानूं बुक कताब बिच्च बड़ा मतलब पता लग्गी जंदा ऐ नालेज मिली जंदी सानूं कि केह् ऐ केह् नेईं मतलब कुसै दे बारे च पता लग्गी जंदा ते मतलब मेरी फेबरट जेह्ड़ी हिंदी ऐ हिंदी पढ़ना मी बड़ा अच्छा लगदा होर में हिंदी दी बुक्कां हमेशां अपने कोल रक्खनीं कि मतलब पसंद करनी होन्नीं जैदा में हिंदी फिल्मां मूवियां जेह्ड़ियां होंदियां ओह् पसंद करनी होन्नीं दिक्खना हिंदी च फिल्मां जेह्ड़ियां होंदियां पूरियां इ'यां मतलब अच्छियां पढ़ने च दिक्खने च बी इ'यां इंटरस्ट बनी जंदा उं'दे च